क्या आप शॉपकीपर बोल रहें हैं मुझे बहुत सारा आइटम लेना है आपको हम लिखवा देते हैं आप पर्ची निकालिए पेन निकालिए नोट कर लीजिए देखिए एक शैम्पू चाहिए वो होगा बड़ा वाला एक दो सौ एम एल का कौन सा ब्रांड है देखिए एक डव का नोट कर लीजिए उस पर कितना प्राइस है उसका ठीक है देख लीजिएगा जो मार्जिन होगा लाश्ट में आप कर दीजिएगा उस में ठीक है अरहर की दाल ले लीजिएगा तीन के जी देखिए उसकी क्वालिटी तो अच्छी है ना चलिए ठीक ठीक है अब देखिए चावल की बोरी चाहिए वैसे तो हम कोटा वाला खाते हैं लेकिन उस में एक बासमती का देखिए है क्या पैकेट का कितना है उसका वेट कितना है ऐसा तो नहीं होगा ना कि ओपन करने के बाद क्वालिटी डाउन हो उस में चलिए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है आप देख लीजिए उस में एक दूसरा सामान लिखवा देते हैं और देखिए एक आचार का होगा एक कोई पैकेट या फिर कोई और दूसरा प्रोडक्ट उस में कितने ग्राम का है वैसे आपके हिसाब से कौन सा फ्लेवर बेहतर होगा टेस्ट वही टेस्टी होगा आप कभी टेस्ट किए हैं या यूँ ही बोल रहें हैं तो दोनों में से कौन सा बेहतर है नहीं कोई एक बताइए टेस्ट किए हैं तो आपको दोनों में से कौन सा बेहतर लगा आम वाला बेहतर था चलिए वही नोट कर लीजिए देखिए गुड़ है आपके पास थोड़ा मीठा कम हो क्वालिटी बढ़िया हो ये देसी गुड़ है या कहीं बाहर से मंगवाते हैं देसी है ठीक है देख लीजिए उस में तीन के जी दो सौ पचीस ग्राम कर दीजिए ऐसा है कि आप अलग से इस टाइम के लिए मेरे से कॉस्ट ले लीजिएगा